आं गांसे बर' रावखान्थि बायदोंमोन मुंआ जौगा रावखान्थि आगोलावहाय जोंहा फरायसालियावहाय गोनां रावखान्थिखौसो लानाय जायोमोन दा सोलायनानै गोदानैहाय जौगा रावखान्थि सरकारनिफाय हरनाय जाहैबाय बियो जोबोद मोजां आं बेखौ बायनानै नायदों ओमफ्राय आंहा फरायसालिआवहाय बर' आयदानि फोरोंनाय जायो हिसाबै आङो बे आयदाखौ फोरोंनायावहाय बे रावखान्थिया जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो मानोना आगोलनिफ्राय बियो जोबोद सुंद' सुंद'यैनो मोजाङैनो बेखेवफोरनानै होनो हानाय बाहाय लिरनाय दङ दा बेखौ बायनानै आं जोबोद मोजां मोनदों फोरोंनोबो जोबोत मोजां मोनदों फरायसाफ्राबो गोरलैयैनो बुजिनो हादों बेबादि सर्ट एबा गुसुङैहाय फोरमायथिनो हानाय गासैबो दङ बाहाय आयदाफ्रा मोनफ्रोमबो फारि फारियैहायनो सुजुलांनाय जाहैदों नंखायनो बाहाय जेबो गोरोन्थि गैया बादि आं मोनदों दा बेबादि टेक्सबुक फोरखौ जों मोनोब्ला उन्दैफोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाय होनो फोरोंनो हानाय जायो बेनिखायनो आङो उनफोरावहाय माबाफोर बेबादि टेक्सबुक दिहुनोबा बेबादि दिहुनबावोब्ला एसे मोजांसिन जायो होननानै आं सानो बे टेक्सबुक आ आंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों बेखौनो आङो बुंनानै फोरमायबाय आरोखि